उठे ला

हेलो बोल रहे है कि अपने जिला में पानी वगेरह क क्या स्थिति है नल नल जल का पानी नहीं आता है कल सूख गया है तो वो बड़ा वाला चापाकल है वो भी सूख गया है जिसका तीन सौ फ़ीट लिया रहता है वो भी सूख गया है बारिस उरिस नहीं हो रहा है यही सब न परेशानी है तो वायुमंडल से पानी वगैरह नहीं हो रहा है चापाकल सूख रहा है चापाकल से पानी नहीं आ रहा है नल भी सूख गया है कुछ नल से पानी वगैरह और जो है सो स्वच्छ नल जो है सो गड़वाया गया था जो है सो क्या कहते हैं नल जल का सुविधा वो भी सुविधा फेल कर रहा है और कल के पानी में आयरन वगैरह भी ज्यादा हो रहा है यही सब समस्या हो रहा है

ठीक है इसके लिए जो है सो सरकार से हम लोग गुजारिश करेंगे कि जो है सो नल जल का जो है सो कनिया से जो है सो उसका क्या कहते हैं रिपेरिंग वगैरह कराया जाए पोर वगैरह भरवाया जाए उसका पानी का टंकी वगैरह जो है सो बड़ा लगवाया जाए उसका सुविधा जो है सो अच्छा किया जाए वाड वगैरह को कह कर के नल जल का जो है सो सिंचाई करवाया जाए नल जल को जांच करवाया जाए और उसका जो है सो टंकी वगैरह साफ करवा करके आ उसके बाद जो है सो पानी वगैरह जो है सो गाँव में तो ऐसा सप्लाई किया जाए सप्लाई ए पानी से जो है सो सब बीमारी वगैरह से स संकट से लोग बचेगा और वो पानी वगैरह जो है सो पिएगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कल के पानी में आयरन वगैरह बहुत ज्यादा होता है इसलिए जो है सो नल जल का पानी यूज करें लोग जो है सो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और नल जल का पानी जो है सो उसमें आयरन कम रहता है आयरन कम रहने के कारण शरीर में फायदा करेगा चापाकल के पानी में आयरन वगैरह ज्यादा रहता है इसलिए जो है सो नल जल का पानी ये सब बढ़िया होता है ठीक है इसके लिए हम लोग जो है सो आगे बात करते हैं